जियां हून अस टैकनॉलजी दी गल्ल करचै टैकनॉलजी मतलव साढ़ी जेह्ड़ी जिन्दगी ऐ एह्दे बिच्च इक साढ़ा इक ऐह्म हिस्सा बनी चुकी दी ऐ जियां अस मतलव टैकनॉलजी दे बिना हैनी रेही सकदे ते जियां मतलव कि दिक्खेआ जाए ते एह् साढ़े लेई बड़ी लाभदायक ऐ कि एह् बड़ी चीज़ें बिच्च साढ़ी मदद करदी ऐ जियां अस मतलव कि कुश कुश बी अगर टैकनॉलजी कन्नै करचै ते बड़े अच्छे तरीके कन्नै होंदा पैह्लें मतलव जिसलै पैह्ले टैम बिच्च जिसलै एह् चीज़ां नी होंदियां तां उस टैम बिच्च मतलव बंदा सोचदा हा कि कियां अस मतलव इस कम्म गी करचै जां जे बो ते अज्ज दे टैम बिच्च इन्ना ऐ कि अगर मतलव करनी होए ओह् चाहे साढ़ी पढ़ाई होई जां साढ़ी सलाई कढ़ाई होऐ ओह् कुश बी अस मज़े कन्नै करी सकन आं मतलव दया कन्नैं टैकनॉलजी साढ़े लेई बड़ी जरूरी बनी दी ऐ जियां हुन दिक्खेआ जाए ते साढ़ा नैट ऐ जेह्ड़ा इंट्रनैट ऐ एह् साढ़े लेई बड़ा जादा स्हेई ऐ ते इंट्रनैट दे कन्नैं अस बड़ी सारी चीज़ां मतलव एजुकेशन सर्च करी सकदे आं जां कुश बी मतलव अच्छी चीज़ां जिसी रुट्टी नेंई बनाना आंदी जां जिसी मतलव जेह्दा मन ऐ कि में टेलरिंग सिक्खां जां जो बी ऐ ते ओह् ओह्दे थ्रू सिक्खी सकदा मज़े कन्नै ते हून केंई जगाह् ते ऐसियां अज्ज दे टैम च बी ऐसियां चीज़ां ऐं जित्थें मतलव कि एह् चीज़ां मतलव टॉवर नी आंदे जां कोई नैट नी चलदा बिल्कुल स्लोह् होई जंदा जां चलदा गै नी ऐ केंई जगह ते हालें अध्दे रस्ते च पुज्जो ते फोन गै बंद होई जंदा ऐ उत्थें बिल्कुल नी आंदा नैट जियां हून अगर अस गल्ल करचै कि उध्दर दी कठुऐ गे जगह् औंदी ऐ इक पंचैरी पंचैरी जगह् दा नांऽ ऐ ते उत्थें मतलव कि टॉवर हैनी आंदे ते में पर में कदैं उस जगाह् पर गेई नी पर मीं पता गै नी उस चीज़ दा कि उत्थें टॉवर नी आंदे जां ओह् एह् जेही ऐ मेरे मतलव कालेज़ दी में सुनेंआ कि मेरे कालेज़ दी पिकनिक जा दी ते मेरा मतलव शुरु तों इयै रेहा कि मतलव पिकनिक होए जां कुश बी होए कुश बी होऐ ते में उसी मतलव के में इयो चाह्न्नी आं कि में पार्टिसिपेट करां कुते मेरा बी मन बनी जा कि सारियां स्हेलियां पंचैरी जा दे पंचैरी जा दे अग्गैं कोई जगह् ऐ बड़ी शैल जगह् ऐ माराज़ बड़ा अच्छा उध्दर दा ब्यू ऐ मतलव बड़ी अच्छी जगाह् ऐ ते मेरा बी मन बनी 'जा जानें दा ते में बी अपनें घर गल्ल कीती कि में बी इद्धर जाना ऐं पैह्लैं ते मम्मी डैड़ी मतलव कि थोह्ड़ी बौह्ती उनैं आना कानी कीती कि नेंई जानां उत्थें बारिश होई जानी तुसेंगी पता ते ऐ अज्ज कल मतलव कुश बी किसे टाईम बी कुश बी होई सकदा ते मां प्यो गी टैंशन होंदी गै ऐ इस गल्ल दी मतलव बारिश जादा होई जां लैंड़स्लाईड़ कुश बी मतलव होऐ अज्ज दे टाईम च ते हर मां प्यो गी टैंशन होंदी तां बी में मतलव कि मेरे अग्गैं उनेंगी थोह्ड़ा ओह् करना पेआ कि बच्चे दा मन ऐ ओह्दे बिच्च ते उनैं मिगी मतलव जाने आस्तै बोल्ली ओड़ेआ कि जा कोई गल्ल नी ते में चली गेई खुशी खुशी चली ते गेई उत्थें लेकिन जिसलै उध्दर गेई बाकी सारा ठीक हा उत्थां दा ब्यू बी अच्छा ही उध्दर दी मतलव अच्छी वाईव आ दी ही उध्दर दी मतलव बड़ी मज़ा कीता असैं अपनी स्हेलियैं कन्नैं टीचरस बी गेदे हे बड़े सारे फ्रैंडस गेदे हे ते लेकिन इक्क चीज़ उध्दर दी में स्हेई नी लग्गी ओह् एह् ही कि उध्दर टॉवर जेह्ड़े बिल्कुल नी आ दे हे और नैट जेह्ड़ा ओह् ते चला दा गै नी हां ते उस चीज़ गी फेस कीता में ते इयो ऐ कि जेह्ड़ी दूर दूर साढ़ी जगाह् ऐ मतलव ग्रांऽ आह्ले साईड़ ऐ उध्दर अज्ज बी बड़े सारे ऐसे इशू ऐ जेह्ड़े टैकनॉलजी दे रिलेटिड़ ओह् ऐनी उत्थें मतलव ग्रांऽ आह्ली साईड़ मैकसिमम हैनी ना नैट चलदा ते नां टॉवर आंदे इक डंडा आह्ग ओह् बी चली जाह्ग जां बाह् बड्डी लंबी करी करियै ते

ते लेकिन ग्रांऽ ऐ आह्ली साईड चली जाओ उत्थै इयो ऐ कि पिकनिक गेई बाकी पिकनिक मेरी ठीक रेही पर मीं इस चीज़ दी टैंशन होई कि मेरे जेह्ड़ा इत्थें नैट नी चलेआ ऐ उत्थें मेरे टॉवर बिल्कुल गै उड्डिये घर आह्लेमीं फोन करन मेरा फोन गै नि लग्गै फोन होनें दे बाबज़ूद बी मिगी इस चीज़ गी फेस करनां पेआ कि में फोन अपनें घर आह्लें गी हैनी करी सकी ओह् तां नी करी सकी कि पंचैरी दे अग्गैं जेह्ड़ा पंचैरी ग्रां ऐ उत्थें बिल्कुल बी हैनी चलदा फोन उधमपुर दे अग्गैं जेह्ड़ा मतलव मिगी ते इस जगाह् दे इन्ने नां बी पता नी ऐं पैह्ली बारी उस जगाह् च गेई में ते उद्धर जेह्ड़ा कठुए दे अग्गैं ग्रांऽ ऐ उत्थें मतलव इस चीज़ दी एह् ऐ कि उत्थें नैट ते चलदा गै नी ऐ बिल्कुल बी ते टॉवर आंदे गै नी ऐं उत्ते ते उत्थें मतलव बड़ा जादा मुश्किल कन्नै स्हानू ओह् करनां पौंदा फोटो शोटो जियां अगर असैं नैट पर रील गै बनानी होग ते ओह् हैनी बनान होंदी साढ़े कोला दा ते इस चीज़ दा थोह्ड़ा फेस कीता बाकी चलो ठीक गै हा जियां बी रेहा ते जियां मतलव थोह्ड़ा क्रास कीता मतलव ओह्कड़ा एरिया क्रास कीता औंदे बाकी फिर जिसलै मतलव लब्भन लगे अपनें एरिये थोह्ड़ी खुशी बी होई कि इत्थें आईयै साढ़ा मतलव इन्ना स्हानू ऐ कि हून फोन साढ़ा चली पौह्ग स्हेई फिर जियां जियां मतलव अस घर आनें आह्ली सैड मां प्यो गी बी मेरे टैंशन होई दी ही फिर जियां मतलव अस अपनें एरिये आह्ली साईड जिसलै जियां जियां मतलव साढ़ी गड्डी आई ते साढ़ा अपनें आप साढ़ा मतलव नैट बी स्हेई होइआ नैट ते चलो उसलै केह् चलानां हा खाल्ली एह् ही टैंशन ही बड्डी कि गल्ल करनी ही घर अपनें मम्मी डैड़ी कन्नै फिर मतलव जिसलै अपने एरिये च पुज्जे फिर फोन मेरा बिल्कुल स्हेई होइआ फिर में मतलव उनेंगी फोन कीता उंदे कन्नै गल्ल कीती ते उनेंगी गी ते मतलव टैंशन पौनीं ही क्योंकि मेरा फोन नेंई हा चला दा फिर में सनाया उनेंगी कि इयां इयां गल्ल ऐ उध्दर टॉवर नी आंदे ऐं उत्थें जां जो बी इशू ऐ ते एह् गल्ल होई